किताबें पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और किताबों मैं बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी भी रहती है और हिन्दी कि किताब कुछ ज़्यादा ही पढ़ना अच्छा लगता है जो कि कलरौ हिन्दी कि किताब में पढ़ाई अच्छी लगती है और हिन्दी में हिन्दी में कहानियाँ अच्छी अच्छी कहानियाँ भी रहती है कविताएं भी रहती है लेखनी भी रहती है उसे पढ़ने के लिए हम को नई नई जानकारी भी मिलती है और जो कि कठिन पढ़ाई करने से हम को भी कुछ तो लाभदायक होती है और कई भी कहानियाँ जो अलग अलग जगहों से लेखक के बारे में जानकारी मिलती हम को हम पढ़ते हैं तो वही हिन्दी पढ़ते हैं तो आगे चल के क्लासों में हम को इग्ज़ाम में उन्हीं के बारे में आता है तो हम उनके बारे में लिखते हैं अन्सर बढ़िया से क्योंकि हिन्दी एक बहुत हि बढ़ियाँ विषय है जो कि हम पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड रखते हैं और हिन्दी में अच्छी अच्छी कहा अच्छी अच्छी गाँव के बारे में शहरों के बारे में और नदियों के बारे में कहानी बताई जाती है